कोंकणींतल्यान उच्च पदवीचें शिक्षण घेतना आमी एका कार्यावळी खातीर मंगळूर गेल्लीं ती कोंकणी कार्यावळ आशिल्ली पूण थंय उलयता तीं कोंकणी वेगळी आनी गोंयची कोंकणी वेगळी पयलीं कांय वेळा खातीर तांची भास आमकां समजना जाली पूण मागीर हळू हळू ती भास आमकां कळपाक लागली कांय भुरगीं तर फकाणांनी ती भास वापरून एकामेका कडेन उलोवपाक लागलीं ती भास शिकून आमी थंयसरल्या विद्यार्थां कडेन संवाद सादलो तांच्यानीय आमची भास शिकून आमचे कडेन संवाद सादपाचो यत्न केलो तशेंच थंय जेवणां खाणांतूय फरक आशिल्लो हो सांस्कृतीक बदल म्हाका पळोवपाक मेळ्ळो आमी नवें कितें तरी शिकून आनी नवी भास घेवन गोंया परत आयलीं